मध्य प्रदेश में कला और शिल्प के लिए क्षेत्र राज्य में प्रशिक्षण के मुद्दे इस प्रकार सम्बोधित करते हैं जैसे कि पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से स्कूल कॉलेज गायन के माध्यम से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तथा अवेयरनेस जागरूकता अभियान के माध्यम से चित्रकला पोस्टर मेकिंग अभियान से इस प्रकार मध्य प्रदेश में कला और शिल्प क्षेत्र राज्य में प्रशिक्षण के मुद्दों को सम्बोधित करता है जो कि मध्य प्रदेश तथा राज्य और ज़िलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी शिल्प एवम कला संस्कृति के लिए लोगों तक जिन जिन तक यह जानकारी पहुँचाता है कि अपने मध्य प्रदेश में कला और शिल्प किस प्रकार मुद्दों पर काम करता है इन स्कूल हों कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो सभी जगह अलग अलग अलग अलग माध्यम से जानकारी प्रशिक्षण के रूप में प्रदान करता है